हम देख रहल छी कि दुनिआ बहुत तरहसँ बदलि गेल छै पहिले जे छलैया लोक उखड़िमे धान कुटै छलैया जाँतसँ दालि दर्रे छलैया आँटा पीसै छलैया आब ततेक मशीन सभके प्रचलन भऽ गेलैया कि सभ किछु मशीनसँ दालि दर्रायै छै मशीनेसॅं आँटा पिसाइ छै मशीने सॅं धान कुटाइ छै मशीने सॅं सभ किछु आब मशीन सऽ भऽ गेलैया ताहि दुआरे तऽ आदमीके अतेक सुविधा भऽ गेल छै तऽ बहुत परिवर्तन सभ किछुमे भऽ गेल छै आब तऽ दुनिआ तऽ बदैल गेले छै पहिलेके बातमे अखनके बातमे बहुतके अन्तर छै पहिले छलैया सभ किछु लोक परिश्रम करै छलैया आ स्वस्थ रहै छलैया आब सभ किछु मशीनके दुआरा होइ छै तऽ आदमीके तरह तरहके बिमारियो भऽ गेलै आओर कि कहै छै जे अथियो भऽ गेल छै लोकके आराम सेहो भऽ गेल छै आ आरामके कारण ई स्थिति छै जे आदमी रङ्ग बिरङ्गके बिमारीसँ ग्रसित रहै छै बैसल बैसल काज तऽ कोनो रहि नहि गेल छै सभ किछु मशीनेके दुआरा होइ छै